स्व सहायता समूह ऐसे समूह होते हैं जो महिलाओं ओं के द्वारा चलाए जाते हैं महिलाएँ इस समूह के माध्यम से दस महिला लगभग एक समूह बनाती हैं समूह समूह के एक अध्यक्ष सचिव होते हैं जोकि उस समूह की देख रेख उसका मेनटेनेंस जो भी कार्य रोज़गार से संबंधित कराना है उन कार्यों को करती हैं इससे महिलाएँ उनको रोज़गार का अवसर मिलते हैं समूह के माध्यम से बैंक द्वारा लोन दिया जाता है जो कम पर्सेंट पर मिलता है सभी महिलाएँ मिलकर कोई रोज़गार या कोई काम चालू कर सकती हैं जिससे उनकी घर बैठे आमदनी बढ़ सके समूह समूह में महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इसके माध्यम से उन्हें रोज़गार भी प्राप्त होता है और आत्मनिर्भर महिलाएँ बनती हैं जोकि किसी पर आश्रित नहीं हैं वे ख़ुद अपने काम कर सकती हैं वे उस पैसे से टेंट ले सकती हैं या पापड़ बनाने का काम चालू कर सकती हैं या मसाला उद्योग या नमकीन ऐसे अनेक प्रकार के

रोज़गार संबंधी